खेलु खेॾण सां ग्रामीण खेत्र खे त सभिनी खे ॾाढो लाभ थींदो ई आहे तव्हांजो सरीरु चुस्त रहंदो आहे तव्हां तव्हांजी हैल्थ सुठी रहंदी आहे सभु पंहिंजे परिवार सां तव्हां अगरि खेलु खेॾंदा आहियो त ॾाढो वक़्त बि स्पेन्ड करे सघंदा आहियो तव्हांखे ॾाढो बढ़िया सुठो मन में बि लॻंदो आहे त ग्रामीण खेत्र खे त खेलु खेॾण में और बि सुठो आहे छो कि हुते साफ़ु हवा आहे उन्हनि खे हुननि खे चुस्ती पंहिंजे बदन में खपे ई छो कि उन्हनि खेती ॿाड़ी करिणी रहंदी आहे कॾहिं रोटी समय ते मिली पाए थी न मिली पाए थी नर्शिमेंट त लेकिनि खेलु खेॾी करे पंहिंजे सरीर खे भोजन सुठो रखी पाइनि था चुस्त थी पाइनि था उन्हनि जा ॿार बि सुठे सां पंहिंजे दोस्तनि सां खेॾी खेॾी करे सुठा सुठा दोस्त ठाहिनि था पंहिंजे पाण खे हैल्दी रखी पाइनि था और हुते त पॉल्यूशन बि घटि आहे हुननि खे साफ़ु मिटी आहे सभु खेॾी सघंदा आहिनि उन्हनि जी पंहिंजे परिवार सां गॾु खेॾी करे मा माण्हू उन्हनि सां वक़्त बि स्पेन्ड करे सघंदो आहे और छा फ़ाइदो थींदो आहे ॻे खेलु खेॾण सां कि तव्हांजो दिमाग़ बि तेज़ु थींदो आहे जॾहिं तव्हां शतरंज खेॾो था जॾहिं तव्हां लूडो खेॾो था त तव्हांजो दिमाग़ बि तेज़ु थींदो आहे त उहो ॿारनि खे पढ़ाईअ में बि अॻिते ॾाढी मदद करण वारी आहे कि तव्हां नएं नएं तरीक़नि सां पढ़ाई याद करे सघंदा आहियो अॻिते वञी करे खेॾण खेॾी करे पंहिंजे पाण खे वधाए सघंदा आहियो हुन खेल सां ही गांव वारा माण्हू त और खेल में अॻिते रहंदा आहिनि सुठा रहंदा आहिनि त उहो देश लाइ बि अॻिते खेॾी सघंदा आहिनि